हैल्लो नमस्ते हां जी रेट मैहंगे बी हैन ते सस्ते बी हैन ए पंज सौ कोला स्टार्ट न ते तुस केह्ड़ा हाली थोह्ड़ा रश ऐ ते दो तिन दिन लग्गी जाने न मैं तुंदी बुकिंग करूनी आं तुस अपना नाम शाम लिखाऊड़ो ते सनाउड़ो केह् केह् कराना ओह् वी सनाउड़ो ते लिखाउड़ो नाम अपना अच्छा और केह् केह् कराना तुसें ब्लीच करानी ऐ थ्रैडिंग बी करानी वैक्सिंग वुक्सिंग करानी जो बी कराना पुश अच्छा अच्छा वैक्स थोहानू लत्तें दे लग्गने दो सौ रपेया ते बाहियें दा डेढ़ सौ रपेआ ते फेशिअल पंज सौ कोला स्टार्ट ऐ ते केह्ड़ा कराना तुसैं अच्छा और ब्लीच और ब्लीच केह्ड़ी कम्पनी दी करानी प्योर रूट्स ऐ गोल्ड ऐ केह्ड़ी केह्ड़ी फेम ऐ शैल गै होंदियां न सारियां तुस सनाउड़ो केह्ड़ी केह्ड़ी करानी अच्छा मैं लिखुनियां ना फ्ही तुसैं फ्ही आइयै दो तिन दिन दे बाद हां परसु चौथ आई जाओ तुस ते होई जागी तुंदी हां ठीक ऐ फ्ही ओके